हा अॼुकल्ह खे ॿारनि खे मोबाइल ते घणी ई रुचि लॻी वई आहे छोजो मोबाइल हलाइण ते बारनि जूं नज़रूं घटिजी थियूं वञनि सिहत ते बि असर पए थो ऐं उन ई करे ॿार खे मोबाइल तां हटाए करे खेल कूद में ध्यान ॾियणु खपे ऐं माउ पीउ खे संभिलणु खपे त मोबाइल न ॾई करे उन खे सुठियूं कहाणियूं ऐं मनोरंजन जे लाइ हुन खे ॿाहिरि खेल कूद में वठी वञणु घुरिजे